हँ अहाँ कथी लेबै

तऽ सोनामे कथी लेबै मँगलसूत्र लेबै कि टीका लेबै कि झुमका लेबै मँगलसूत्र लैके छै तऽ ओहो कतेकवला लेबै पाँच हजार दस हजार पचीस हजार कतेकवला लेबै से कहबै तऽ ने पाँच हजारवला लैके छै तऽ लऽ लेब अहाँ सोनाके दोकान छेबे करै जखन अहाँ चाहबै तखन लऽ लेबै अहाँ पाइके बेबस्था कऽ कऽ अएबै जखन चाहबै तखन लऽ लेबै हँ चाँदी सोना खरिदबै तऽ चाँदिओ लेबै अहाँ चाँदीके कथी लेबै जानबै तऽ ने सर सोनासँ चाँदी रहै छै सस्ता ने जखन अहाँ चाहबै पाँच सओके भरि रहै छै कि आठ सओके भरि रहै छै से अहूँके पते हैत हम तऽ बेचै छिए अहाँ खरिदै छिए तऽ अहूँके पते हैत जखन चाहबै तखन ओहो लैलए अएबै तऽ ओहो भऽ जेतै चाँदीके औँठी तऽ चाँदीके औँठी भऽ जाएत अहाँके एक हजार नओ सओमे भऽ जाएत हँ अठारह सओ हेतै नओ सओके भेलै तऽ जे कहबै भेजैलए कहबै तऽ भेजिओ सकै छिए हम नहि दोकानपर आबिकऽ लेबै तब भी ठीक छै पइ ठीक छै आउ दोकान आठ बजेसँ खुलै छै हँ आठ बजे साढ़े आठ बजे अन्दरमे खुलि जाएत शादी बिआहमे लेट हेतै तऽ अहाँके फेर बता सकै छिए तऽ हम टाइम बता देब ठीक मँगलसूत्र दुइगो लैके अइ तऽ ओकर तऽ पाँच हजारवला लेबै तऽ दस हजार हैत

मँगलसूत्र आओर अथीके औँठीके दस हजार ई भेल आओर अठारह सओ ओ भेलै तऽ अहाँ जोड़िऔ